योग सिर्फ़ु व्यायाम जे रूप कोने योग मां ॿिया बि घणेई कुझु फ़ाइदा आहिनि करो योग रहो निरोग जिते किथे ईंअ ई लिखंदा आहिनि योग कयो ऐं निरोग रहो किथे योग जा शिविर बि लॻंदा आहिनि टे टे ॾींहं शिविर हुन शिविर में सुबुह जो वञी पाणि योगा कंदा आहियूं कलाक ॾेढु कलाक बि लॻी वेंदो आहे उहो टे ॾींहं कंटीन्यूज़ हलंदो आहे लगातार टे ॾींहं शिविर में बि वञी थो सघिजे हुन मां बि असांखे चङी सिखलाई मिलंदी आहे सरीरु तंदुरुस्त रहंदो आहे सुबुह जो सवेल उथण जी आदति थी वेंदी आहे हुते वञी कॾहिं कॾहिं असांजे शहर में त हिते हवन बि कराईंदा आहिनि हुन हवन ते वियो हुन में बि गहरी गहरी लंबी सांस खणो लंबी सांस छॾियो हुन मां बि सरीरु निरोग रहंदो आहे घणेई फ़ाइदा आहिनि टे ॾींहं शिविर लगंदो आहे हुते सुबुह जो जल्दी उथी करे वञिणो पवंदो आहे हवन में बि विहण सां घणेई फ़ाइदा आहिनि केतिरा सरीर जे अंदरि दुख आहिनि उहे सभु मिटी वेंदा आहिनि जे को बि जीअं जीअं योगा कंदो जीअं हुनखे गहराई में वेंदा तीअं ख़बर पवंदी फ़ाइदो थींदो वेंदो जेतिरो योगा कजे एतिरो फ़ाइदो आहे ऐं इहो नियमित करण खां पोइ त आदति पेईजी वेंदी पोइ इअं थींदो किथे बि वञू पाण खे योगा करिणा ई करिणा आहिनि सुबुह जो सवेल उथी हर को पंहिंजो योगा ते वेही रहंदो आहे अगरि केर थोरी विच में तकलीफ़ बि थी थिए पंहिंजो रूम बंदि करे अलॻि सां वञी पंहिंजे रूम में कलाक न मिले त चालीह मिंट ई सही पर योगा करणु ज़रूरी आहे